हेल' औ मा होनो दख'ना दखान्ना

औ जि नांगौमोन ओमफ्राय माथानि दख'नाफ्रा बेसे बेसे दाम आंनोथ' ओरैनो आगर गुबै फ्लेनखौ नांगौमोनहाय बेसेबां औ

माथो माबाफोरावनो मोनोलाय दुइ हाजारफोरावनोलाय ऐ हाय दुइ हाजारबा लोबोगोन आं गांसे होनो हाया जायो मोथोलाय दुइ हाजारावनो मेरला होफैयोलाय हरनांगोनहाय आं लाबोगौमोन आरो बे माबाफोरालाय ओरैनो आगर लानाय फ्लेनफोरा लाय आयु दुइ हाजार नङा हायमा माथो माबायावनो मोनोलाय सत्रस' फोरावनो मोनोलाय सत्रस' अत्रस' फोरावनो नङा नङा आं दाखालि बै माबायावनो बायना लाबोदों मा जिजिरि ह'टेलाव माबा जिजिरि दखानावनोबा बायना लाबोदो सारायसत्रस'नि मोनाजायो मोनो मोनो हाय मोनो दाख्लिसो नै दाख्लिसो मोनथारदों माथो मबाव आं मोथो दुइ हाजारखौनो लानायखौनो मोनाखैलाय हरोबा लानसै आङो नङाहाय मा आं दाख्लिसो लाथारदो नै हरोबा आं माबाखौ लानसै मा होनो बे बिदनाव आगर लानायखौ आयै अत्रस' याव हरदो मा दाख्लिनबा लाबदों आङो अत्रस'नि बिदि जाबाय बाययो मा नांगौनि बारा होनो सेमोन नङाथ' दाख्लिसो लाबोदों आङो दाख्लिसो जिजिरिनिफ्राय मानो एसे नांगौनि बारा लानांगौ जाखो बहा नुखो माथो आंलाय आं रेजेक दख'ना बायाथ' गैयाबा गैया आं रेजेकखो गाना ना मोनो हरोबा लाबोदो हायो आं लाबोनोसै हरदो